दरभंगाके अलीनगर विधायक जे छै से दरभंगा जिलामे अलीनगरके विधायक छथिन मिश्रीलाल यादव ओ बहुत नीक आदमी छथिन आ बहुत विकास कयने छथिन हुनकर बहुत सारा एहन काज छनि जे गरीब तबकाके लेल कयल गेल छनि आओर गरीबके लेल जीवैत छथिन आ गरीबके लेल मरै छथिन दोसर बात छै जे अलीनगर विधान सभाके जे राजनीति छै ओ एम वाय समीकरणपर आधारित छै आओर उएह कारण हुनका टिकटो भेटल रहनि ओहिमे ओ सफल भेलथि आओर चुनावो जितलथि आओर जे एकरा एम वाय समीकरणके जे भी कोनो पार्टी छै ओकरा अगर ओ प्रयास करै छै पार्टी ओकरा टिकट अगर एतयसँ दै छै तऽ ओ चुनाव जीतै छै एतय ब्राह्मण आओर मुसलमान आओर यादव एहि तीन टाके भोटर ज्यादा छै एहि एहि जातिके भोटके कारण ज्यादातर एखन तक अलीनगरमे जे छै से एकरे टिकट बेसी भेटलै हन एहि दुआरे एकरा जे छै से चुनाव जितै एहिसँ पहिले दरभंगा जिलामे अली नगर विधान सभामे सिद्दीकी साहब चुनाव जीतैत रहथिन आओर एखन वर्तमाममे मिश्रीलाल यादव छथिन आओर फेर आगामीओ चुनाव अबैवला छै तऽ ओहि चुनावमे जे केओ उतरथिन हुनका एम वाय समीकरण कऽ परसँ गुजरय पड़तनि आओर दरभंगा जिला ऐतिहासिक कारणसँ जानल जाइ छै दरभंगामे के राजनीतिक संरचना बहुत ही स्ट्रोंग छै दरभंगाके जे भोट संख्या छै ओहिमे सिक्सटी परसेंट मोहेमदेन छै आओर फोर्टी परसेंट हिन्दूके भोटर छै आओर राजनीति संरचनाके कारण जे छै से ओतय मेयर आओर उप मेयर मोहेमदेन होइ छै आओर किछु हिन्दूमे एकजुटता नहि रहैके कारण जे छै से भोट बैंक खराब भए जाइ छै हिन्दू सभके ताहिके कारण ओतय मोहेमदेन चुनाव जीतै छै आ मोहेमदेनके खासियत छै जे एक यूनिटी छै भोट बैंकके लेल राजनीतिके लेल आओर पदके लेल ओसभ एकजुटता रखै छै ताहिपर ओसभ चुनाव जीतै छै आओर ओहिमे बहुत सारा राजनीतिक कारण छै जे दरभंगामे काफी सारा विकासो भेलै हन जे एखन हमर दरभंगाके मेयर छथि ओ बहुत ही बढ़िआँ छथि महिला छथि आओर महिलाके विकासके लेल बहुत किछ केबो केलथि हेँ आओर दरभंगा न नगर निगमके अन्तर्गत जतेक भी किछु अध्यो औद्योगिक विकास छै ओ कैए रहल छथि आओर भविष्योमे ओ करताह आओर ओ बहुत सारा एहन काज विकास सभ कए रहल छथि आओर करताह